جی جی ہلو آپ کون جی جی کتاب دکان سے میں بات کر رہا ہوں جی جی جی جی تو بولیے میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کا جی جی کون سی کتاب ایکسچینج کریں گے آپ کون سی کتاب ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں آپ اچھا تو آپ کتنے روپئے کا لے گئے تھے یہ دونوں کتاب اچھا جی کب لے گئے تھے آپ اوہ اچھا اچھا تو آپ اس کے بدلے میں کون سی کتاب لینا چاہتے ہیں مطلب مطلب اس کے بدلے میں کوئی کتاب لینا چاہتے ہیں مطلب یا صرف واپس کر کے میں رکھ لوں اب صرف پیسہ چاہیے اچھا جی جی جی بالکل ہو جائے گا لیکن آپ کو آنا ہوگا صرف اور صرف سنیچر کے دن سر میری دکان صرف اور صرف سنیچر کے دن ہی کھلتی ہے سر میری یہ دکان سر سر میرے دکان کا ایک سر دکان کا ایک پالیسی ہے اسی کے رول سے چلتے ہیں سر سر سنیچر کو ہم تقریباً تین بجے کے بعد ہی آپ آئیے کھولتے تو صبح دس گیارہ بجے آپ کس وقت آئے تھے ہاں تو سر آپ جو ہے نا پھر سنیچر کو تین بجے ہی آئیے گا ان شاء اللہ باقی جی جی بالکل واپس ہو جائے گا ٹھیک ہے ان شاء اللہ ضرور آپ آئیں